नमस्ते हाँ कहिए आपको क्या हो गया ठीक है ठीक है बैठिए बैठिए हम आपका इलाज कर देते हैं आपको खांसी हुई है बुखा बुखार आया है चलिए चलिए हाँ ठीक है हम आपको दवा दे दे रहे हैं तब आपको हाँ ठीक ठीक हो जाएँगी भाई ठीक हो जाएँगी हम दवा दे देंगे ठीक हो जाएँगी दो इंजेक्शन लगेगा और दवा दे रहे हैं सिरप दे दे रहे हैं

ठीक है ठीक है पर आपकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है हाँ आप तो चार पाँच दिन से बोल रही हैं आपको तो हमें लग रहा है कई महीनों से आप बीमार हैं

हाँ एक एकदम से आप एकदम से आप पतली दुबली हो गई हैं देखिए आपकी शकल कैसी हो गई है कैसी हैं आप दवाई अवाई नहीं ले रही हैं कहाँ से इच्छा करेगी खाने की तबीयत नहीं सही है तो चलो ठीक है हम आपको सिरप दे देते हैं यह सिरप है पाँच सौ की और चार टेबलेट है दो दो इंजेक्शन लगेगा आपको हाँ तो ले लीजिए और पैसा लगेगा आपको ज़्यादा सिरप है चार सौ की टेबलेट टेबलेट है दो सौ की इंजेक्शन है छः सौ की हाँ तो सब चार सौ का सिरप है और दो सौ का टेबलेट है छः सौ हो गया और इंजेक्शन है छः सौ की बारह सौ हो गया और बैठिए थोड़ा और टेबलेट दे देते हैं हम आपको आप थोड़ा ठीक हो जाएँ आपको खाँसी वासी आ रही है ना ज़्यादा हाँ हम दवा दे रहें हैं एकदम टनाटन हो जाओगी एकदम मस्त चं चंगी भली हो जाओगी फ़िर चलने फिरने लगोगी अपने बाल बच्चों में रहोगी हाँ ठीक है हमारा आशीर्वाद क्या है हमारे दवाई का असर है ठीक हो जाओगी

चलो ठीक है देते हैं चलो सिरप ले लो टेबलेट ले लो और इंजेक्शन लगवाना है इंजेक्शन लगवा लो क्या है हाँ हमारा बिल आया है ना बता रहे हैं बारह सौ बिल आया है अभी यह एक और एक और टेबलेट ले लो यह चार टैबलेट है यह छः दिन खाना है तीनों टाइम अब अब ना इसे खा लो भली चंगी हो जाओगी यह जो होना पतली दुबली हट्टी कट्टी हो जाओगी हाँ ठीक है ठीक है